मुझे कपड़ा सिलना बहुत अच्छा लगता है हम ब्लाउज बनाते हैं अपने लिए अपनी मम्मी के लिए भाभी के लिए चाची के लिए दीदी के लिए घर में जितने लोग हैं हमारे सब को लिए हम ब्लाउज सिलते हैं एक बार की बात है मुझे सूट पहनने का बहुत मन कर रहा था मैं सूट को काटी काटने के बाद उसे उसे सिल रही थी वो सिला ही नहीं रहा था आधा उसमें मुझे उसमें कॉलर लगा के बटम लगाना था फुल बाजू का करना था चुन्नट लगाना था और बर्फी डालना था मुझसे बन ही नहीं रहा था मैं बार बार बना रही थी नसा जा रहा था मैं काफ़ी परेशान हो गई थी उसे बनाने में कॉलर लगाई तो कालर बैठा नहीं टेढ़ा हो गया फिर उसे खोली खोल के फिर से लगाई फिर भी नहीं बना फिर उसे खोली खोल के फिर उसे अच्छे से लगाई तो मेरा कॉलर सेट हो गया मैं बटम लगाना चाहती थी उसमें बटम लगाई फिर बर्फी बैठा रही थी बर्फी बैठ ही नहीं रहा था टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा था उसको भी खोली खोल के फिर से लगाई तो फिर मेरे शूट का काफ़ी सुन्दर सुन्दर सा बना और सलवार भी बना रही थी तो सलवार भी नहीं बन रहा था मैं अपने सलवार मे गेटिस लगा के सिलना चाहती थी और चुन्नट और गुरिया लगाना चाहती थी मुझसे बन ही नहीं रहा था गुरिया लगा ही नहीं पा रही थी यहाँ चुन्नट बन ही नहीं रहा था सलवार में बहुत कोशिश की बहुत बार बार नसा जा रहा था फिर बना उसे खोल कर फिर बनाई तो बन गया बहुत सुंदर बना सब लोग देख रहे थे बोले यार कौन बनाया हमने बताया हमने बनाया ये काफी सुंदर लग रहा है इतना फिटिंग उतरा है आपका बहुत सुंदर लग रहा है हमने बताया इसमें बहुत मेहनत लग रही मैं बार बार नसा कर फिर बनाई फिर नसाई फिर बनाई ऐसे करके मैं काफ़ी परेशान काफ़ी देर तक घंटों दो घंटे बहुत परेशान रही दो तीन दिन इसे सिली तब ये जाकर बहुत सुंदर उतरा है इसलिए जाकर बहुत सुंदर उतरा है